हलो हा भाॼीनि राधिका भाॼीनि वारी आहीं हा मां लता थी ॻाल्हायां हा तव्हांजे हा मूंखे उहो भाॼियूं खपंदी हुयूं अॼु असांजे पासे में ॿोॾि अची वई आहे वीचारनि जा घर ॿुॾी विया आहिनि त भाॼियूं मोकिले सघंदव हा बिरयानी ठाहिणी आहे त शिमला मिर्च खपनि बींस खपनि टमाटा खपनि पत्ता गोभी खपे इहे सभु भाॼियूं अथव हा त किलो किलो सभु मोकिले ॾियो त घणा अघु घणे पत्ते गोभीअ जो किलो घणो चालीह रुपिया किलो हेॾी महांगी त न वठंदीसांव वीह लॻाइजो वीह न न पाण चालीह त जाम घणो थी वियो अॼु मूंखे हुते बिरयानी ठाहे ॾियणी आहे ॿोॾि अची वई आहे घरनि में पाणी अची वियो अथनि त थोरो तव्हां घटि कयो ठीकु आहे शिमला मिर्च जो अघु भला किलो उहे बि खपनि असी रुपिया किलो भाई जीअं ज़ुलम न कर नी वाजिबी लॻाए वाजिबी वाजिबी ॿुधाइजांइ हा हा अघु व वाजिबी लॻाइजो धर्म जो कमु अथव तव्हां खे बि फल मिलंदुव हा सभु किलो किलो खपनि हा किलो बींस किलो टमाटा किलो पीज ऐं किलो पत्ते गोभी अघु हिन टमाटनि जो अघु त ॿुधायो अच्छा थोरो घटि कयोसि ॾिसो हाणे सौ ॾह लॻायो न तुंहिंजी न मुंहिंजी सौ ॾह लॻाए कमाइनि हेॾो ॿिए सां कमाइजांइ ॿिए मां कमाइजांइ ना रंग कीअं निकरंदो न न भाॼियूं विझंदमि मिर्च न खपनि हा हा वा वाजिबी लॻायो हा हा पोइ मां हा भाॼियूं हा बिल मां तव्हां खे जीपे करे छॾींदीसांव अॼु ई हा हा हा वाजिबी लॻाइजो

हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे हा हरिओम